आं हॅलो कोण उलयता आं हांव उशा नायक उलयतां हांव आसां बरें तुमी कशी आसात म्हाजें पांय सांगपा म्हणल्यार आट दीस हॉस्पिटलां आशिल्लें हांव तेन्ना मातशें बरें दिसतालें पूण आतां पांय म्हाजी चडूय उसळो लागलेशें एक्ससायज करता मातशें मातशें करता एक दीस करता दोन दीस करिना अशें तसलें जालां हय हय वेयाम चालू ना सद्द्यां

हय तशें करपा जाये आतां तें शिवाय जायना तें न्हू हय गुळी घेता हांव सद्यां गुळी घेता गुळयांनी मात्शी कमी आसा पूण तितलो टायम हय जेवता हय जेवता हय रातची कमी करता पोयी खाता हय पोयी खाता भाजी खाता मुळ्याची आतां गांवठी मेळटा न्हू हय हय तांबडी भाजी खाता मुळ्या भाजी खाता मेथये भाजी खाता ती मात्शे बऱ्या पडटा न्हू दूक मात्शी कमी जाता परत परत येतले चार पांच दिसांनी बीन अशें मातशें पळोवपा जाय न्हू कशी आहा कितली आया तें आं खंची दिसा आयल्या मेळटली तूं म्हाका हांव आनी एक दोन दिसांनी वयतलें चॅकिंगांक आं सकाळची यो गा सांची सांची यो गा सकाळची यो आं आं फोन कोरून येवं अपोयमेंट घेवन दवरतलें हांव पयलीं त्या प्रमाणें येतलें हय तूं कशी हांव येतली आनी तूं कशी हांव येतलें म्हणोन कळटलें तुका जेवलें बी कित केलां तर आज जेवणा जेवणाक कित केलां ड्युटेर आसा आं ड्युटी वसो करपाचें ड्युटी घरा वोसोन करपाचें रांदून बीन येवपाचें जेवण करून येवपाचें वोचोन जेवपा मेळटा आशिल्लें खंय गेले म्हणटगीर टायम जाता तो बेगीन वयतली म्हणटा आमी पूण मागीर तो चडू टायम जाता हय आनी किदें खबर हय तुमी सांगपाचें हॉस्पिटलां कितें चलता कात चलता आमी केन्नाय येता बरी ना जाल्यार चल बरें तर आं बरें आं बंद कर ना बंद कर बंद करूं ना कट कर